جمعہ مسجد دہلی یہ مسجد دہلی بھارت کی راجدھانی میں واقع ہے اور یہ ایک اہم اسلامی مقام ہیں دوسرا گولوا کونڈا تمل ناڈو یہ ایک ہندو مذہبی مقام ہے جہاں پر ہندو بخت اپنی منتیں پوری کرنے کے لئے جاتے ہیں تیسرا ہرمندر صاحب امرتسر سکھوں کا مقدس مقام جہاں پر اہم تہوارات جیسے بیساکھی بیساکھی منائے جاتے ہیں چوتھا وارانسی یہ ایک مقدس ہندو مذہبی مقام ہے جہاں پر گنگا گھٹوں پر دھرمکش دھرمکش تہوارات منائے جاتے ہیں پانچواں گووا کی چرچ ناسی مسیحی چرچ گووا میں واقع ایک خوبصورت مسیحی چرچ جہاں کی تعمیر پر تکلفی سے کام کیا گیا ہے